हम कई प्रकार से नवजात मवेशियों की देखभाल कर सकते हैं जैसे साफ़ सफाई साफ़ सफाई में जैसे पशुओं के बच्चे नवजातों को साफ़ सुथरे साफ़ जगह में बार बार झाड़ू लगाना हम साफ़ सफाई में साफ सफाई करने से उनके आस पास कोई गंदगी नहीं रहेगी गन्दगी से मच्छर या मक्खी पैदा नहीं हो सकती और उनको साफ़ रखना चाहिए और उनको बार बार नहाना चाहिए एक दो बार और फिर उससे जिससे कीटाणु भी न पैदा हो बार बार उनकी देखभाल करनी चाहिए पूरी तरह से जैसे और उन्हें हरी घास खिलानी चाहिए हरी घास कई प्रकार की होती है कहीं मोटी पतली हरी सूखी कई प्रकार की घास होती है जिससे वह खाते हैं और जैसे उनकी देखभाल हर मौसम में अलग अलग प्रकार की होती है जैसे सर्दियों में उन्हें ज़्यादा धूप की जरूरत पड़ती है और अन्य ज़्यादा जहाँ हवा न आए वहाँ उन उन्हें बाँधकर रखते हैं और गर्मी में उनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं रहती कम धूप की ज़रूरत रहती है इसलिए उनको छाई में और धूप में ज़्यादा पानी पीते हैं तो उन्हें ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए और साफ़ पानी हो टंकी का और ठंडा पानी हो और गर्म पानी भी नहीं पिलाना चाहिए और बरसात के दिनों में उनको ज़्यादा पानी में नहीं बांधना चाहिए और बार बार उनको सेहत उन्हें देखना चाहिए बार बार उनकी सह स्वास्थय को देखना चाहिए क्वन